हमरासभ एहिठाम बहुत तरहक फल ऊपजैए जेनाकि आम कटहर लीची सपाटू एहिसभमे फूलसभ तऽ आओर बहुत तरहक होइए गुलाब बेली चमेली जूही तग्गर इन्द्रकमल कमल बहुत तरहक फूलसभ होइए अड़हुल कुसुम सभतरहक फूल सेहो होइए जेकि फूलसँ तऽ हमसभ पूजा करैत छी भगवानकेँ चढ़बैत छियनि एतय तऽ ओतेक सजावटके सेहो ओतेक बिकायवला गप्प नहि रहैए लेकिन आमके सभतरहक आम एतय लोक लगबैए बहुत तरहक आम जेनाकि बम्बई सपेता सतालू जर्दालू जर्दा कलकतिआ बिज्जू बहुत तरहक आम उपजैत छै आ बहुत तरहक बगीचासभ बहुत तरहक गाछी सभमे ओकरा बेचल जाइए गाछीके जखन बहुत अपना खाइसँ बेसी भऽ जाइए तऽ ओकरा बेचि लैए साल ले दू साल ले चारि साल ले आओर ओकर पाइ आमदनी भेलासँ आन काज लोक कऽ लैए ओकर उपयोगसँ बहुत तरहक गाछ बहुत तरहक गाछी अपन अपन जगहमे ओ लगबैए जाहिसँ कि प्रदूषणसँ सेहो ओकर एनवायरनमेंट सेहो ठीक भऽ जाइए वातावरण सेहो स्वच्छ रहैए आओर गाछीके पटबैमे मोन लगैत छै ओकरा बेसी फल दैत छै ओ तखन बेसी गाछी बिकाइत छै आओर बेसी ओहिसँ आमदनी लोक लैत रहैए